हमरा इण्डियन गैस छै गैसके नम्बर लगयबै बताबू कथी सभ लागतै जे सभ लागतै ओसभ हम देब हमर तऽ हमर से नम्बर लगाए देबै गैसमे हमरा तऽ एहि बेरी केलियैए गैस मगर नहि अयलैए नम्बर गलती भेलै कि सही भेलै कि कोनो भी कागज पत्तरमे से दिक्कत भेलैए ओ हमरा बतेबै तब ने हम देब तब लगाए देबै नम्बर बहुत दिक्कत होइ छै गैसके गैस नम्बर लगा दैतियै तऽ ठीक रहतियै ने इण्डियन गैस छियै हमर इण्डियन गैसमे नम्बर लगयबै हम अहाँ बताबू कीसभ लागतै नहि देलियैए हमर नम्बर लगैलियैए अयलैए नहि आब केना की भेलै गलती भेलै कि नहि भेलै कि आधार कार्डमे कि कोनो कागज पत्तरमे गलती भेलै पता नहि हमरा नम्बर लगाए ने दियौ दियौ नहि हेतै तऽ हमे रुपैआ प भेज दै छी पहिने रुपैए दै छी तकरबाद हमरा से गैसमे नम्बर लागए कऽ दए देबै रुपैआ दऽ देब तऽ लगाए देबै ने आँय तऽ केना की भए गेलै नहि भए गेलै हमरा पता नहि छै अहाँ आबू घरेपर हम पैसा दए देब अहाँ नम्बर लगाए देबै ठीक छै ने आबि जयबै ने आबू तब नम्बर लगाए देबै हमर बहुत दिक्कत भए जाइ छै जे सिलेण्डर जे सठि जाइ छै तऽ भोजन भातमे बहुत दिक्कत भए जाइ छै ई जलावनपर तऽ हम करि नहि सकैत छियै गैसेपर ने करबै तैाहि लए कऽ हमरा नम्बर लगाए दियौ